सर नमस्ते सर बोलिए हाँ तो वा आप हम बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं उनको बराबर ऐसी बात नहीं है आपका हमें सहयोग केवल चाहिए मैं लगा हूँ पूरा हाँ तो आपका पूरा सहयोग तो मैं भी नहीं पीछे हट रहा हूँ मैं बच्चों के साथ पूरा लगा हूँ

जी सर इसके लिए तो सबको लगना पड़ेगा ही मैं लगा हूँ जी इसी प्रकार सब लोग लगे रहेंगे तभी स्कूल का तरक्की होगा आपका नाम रोशन होगा आपकी तरक्की होगी इसके साथ साथ पीछे पीछे हम लोगों को भी होगा बच्चे भी अच्छे डिवीजन से निकलेंगे तो अच्छा ह आपका नाम रोशन होगा न जी

नाम बढ़ाएँ इसके लिए हम लोग भी जुटे हुए हैं जी जी नहीं तो इसके लिए हम लोग स्कूल का नाम रोशन के लिए लगा हूँ हर बच्चों के साथ में जुड़ा हूँ अब बच्चों पर काफी जो गाइड हो रहा है उनको मेहनत के साथ जो है बच्चे भी जो है आगे निकल रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं वो पूरे पालन करके जो भी दिया जाता हो वो पालन करके सुबह वो दिखाते हैं उनका चेक भी किया जाता है और माता पिता का भी उनके ऊपर गाइड है और जो थोड़ी कमियाँ हैं उसके लिए हम लोग भी उनको जो है पूरा कोशिश प्रयास में लगे हुए हैं करते हैं अब पहले से तो बहुत सुधार होता जा रहा है और आगे बढ़ता भी जाएगा जी तो इसके लिए तो बुलाया जाता है गार्जियनों को बुला करके उनको जो है बताया जाता है कि देखिए बच्चे में ये कमी है इसको आप थोड़ा सा गाइड करिए जो कमी है मैं यहाँ पूरा उसको गाइड करके उसे सुधार रहा हूँ आप भी थोड़ा सहयोग मेरे यहाँ बटाइए इसमें वो लोग भी तैयार हैं कि नहीं हमें भी बहुत खुशी की हमारा बच्चा है आगे निकले स्कूल का नाम रोशन हो नमस्ते सर